हमसे अगर कोई आदमी पूछते हैं जे आम का बगीचा कैसे लगाया जाए तो हम उनका अपनी राय देते हैं कि सबसे पहले खेत को ट्रैक्टर से जोतवा दें उसमें गोबर बर्मी खाद उद सब मिला कर जोतवा उसके बाद तब उसमें एक अगर जगह जगह पर गड्ढा खोद ले उसमें थोड़ा थोड़ा खाद डाल कर बर्मी डाल कर उसको गड्ढा को तैयार कर लें फिर अच्छी तरह से अच्छी नर्सरी से पौधा खरीद कर ले आएँ पौधा लाने के उस बाद उस गड्ढा में हर गड्ढा में एक एक पौधा को डाल कर उसको लगा लें लगाने के बाद पानी उसमें एक महीना तक प्रतिदिन पानी देना है एक महीना तक पानी उसको लगातार दें उसके बाद उसको जड़ को कमयनी करवा दें कमयनी करवाने के बाद उसको फिर घेरा लगा दें बाँस के फट्टी बना बाँस का फट्टी से जाली बिन कर या जाली खरीद कर उसको चारू ओर से घेरा लगा दें ताकि उससे कोई जानवर उसको ना खाए उससे बचाव के लिए इसी तरह अगर लीची का पौधा भी लगाना चाहते हैं तो उसी तरह गड्ढा को तैयार करें गड्ढा तैयार कर उसमें अच्छे क्वालिटी का नर्सरी से पौधा ले आएँ उसमें डाले उसमें डाल कर उसको मिट्टी से भर करके पानी लगातार एक महीना तक देते रहें मिट्टी पानी देने के बाद एक एक महीना का पानी देते रहें और पानी देने के बाद उसको एक एक महीना जब हो जाता है तो उसमे जड़ को कमयनी करवा दें कमयनी करने के उसके बाद फिर उसमें जो थोड़ा बहुत खाद देना होता है खाद दे दें खाद देने के बाद फिर पानी उसको दें उसमें भी जाली बना कर पेड़ को घेर दें घेरने से फायदा होता है जो कोई मवेशी जानवर उसको क्षति न दें करें तोड़ खा नहीं जाए तोड़ नहीं दे इसके बचाव इसके बचाव के लिए वो घेरा लगा है फिर आम लीची कटहर का पौधा कटहर का पौधा भी इसी तरह गड्ढा खोद कर खेत तैयार करके गड्ढा खोद कर उसी में डालें डालने के बाद पान पेड़ लगाने के बाद उसमें पानी डालते रहें एक महीना हो जाए तो उसको फिर कमयनी करवाएँ कमयनी करा कर उसमें खाद थोड़ा से जड़ को मिट्टी हल्का करने के लिए चारों बगल से खोद दें और उसमें खाद गोबर डाल कर डालने के बाद उसको फिर से दो चार दिन के बाद पानी उसमें डाल दें पानी डालते रहें उसको भी चारों बगल से घेरा लगा दें हर पेड़ में घेरा लगा दें उससे जानवरों से उस बचाव होगा आम कटहल लीची या और किसी भी पौधे को जैसे सागवान का पौधा लगाते हैं सागवान का पौधा भी इसी तरह खेत को तैयार करके उसमें भी गड्ढा नर्सरी से पौधा खरीद के गड्ढा में डालते हैं लगाते हैं लगाने के बाद डेली प्रतिदिन उसमें पानी डालते हैं पानी देने के बाद जब पेड़ लग जाता है तो उसको हम फिर जड़ को कमयनी करवा देते हैं जड़ को कमयनी कराने के बाद उसमें थोड़ा बर्मी खाद उद डाल के उसको खुदाई कर देते है खुदाई करने के बाद उसको फिर तीन से चार दिन बाद उसमें पानी डाले हैं और देखते रहे उसको भी घेरा लगाने का जरूरत पड़ता है उसको भी घेरा चारों बगल वहीं बाँस का फट्टी या जाली लगा कर घेरते हैं हम लोग ऐसे महोवनी का पौधा भी लगाए और महोवनी का पौधा भी उसी तरह खेत को चारों बगल अपना लाइन से गड्ढा खेत जोतवा कर गड्ढा को बनवा लेते हैं गड्ढा बनवाने के बाद उसमें पौधा लगा देते हैं पौधा लगाने के बाद एक महीना तक उसमें हर रोज पानी डालते हैं जब पौधा लग जाता है तो फिर उसको दस दिन छोड़ कर उसमें मिट्टी का खुदाई कर कमयनी जड़ को कमयनी करवा कर और उसमें थोड़ा थोड़ा खाद डाल देते हैं खाद डालने के बाद उसमें पानी भी डालते हैं उसको पटा देते हैं खेत को और इसी तरह पंद्रह दिन बीस दिन महीना दिन पर हर बगीचा में पानी देते रहना चाहिए पानी देने से पेड़ लगा रहता है सूखता नहीं है